सरकार सॅं कृषि लेल नब बिजली कनेक्शन जे होइत अछि एहिमे लोगन लोक के सबसे पहले अपन जे छै से जमीन के रसीद देबा के होइ छै कर्मचारी से भेट कयलाके बाद आवेदन आवेदन कयला के बाद जे छै से ओकरा बाद ओहि पर जमीन पर फ़्रंट जाँच करै छै तखन जे है से बिजली कनेक्शन मिलै छै अब बात ई होइ छै जे लोडशेडिंग के कारण किसान के नहि अबै छै जादा जे है पानी के मात्रा कम होइ छै आओर सरकार के भी जे है से भूमिगत जल जे छै ओ नीचाँ चलल जाइ छै तऽ एहि पर भी जे है से पानि के बेतहाशा खर्च नहि करय के अछि आओर दोसर बात छै जे इहो सब ध्यान देबा के चाही की अधिक से अधिक हरियाली वृक्ष लगाबे के उपाय सरकार के द्वारा भी आओर ग्रामीण स्तर पर भी यदि कयल जाय तऽ तहन ई बात के बढ़ सकै छै ना तऽ एकर दुष्परिणाम ई होतै जे जादा से जादा बिजली संकट उत्पन्न होइ छै गरमी के महीना मे भी देखै छियै जे बराबर बिजली कटै छै आओर सिंचाई के लेल कहाँ से जे है आफत है तऽ सरकार के ई चाही की जादा से जादा सोलर पैनल सोलर प्लेट इसब लगाबक उपाय करय के चाही जैसे बिजली पर लोड नहि परै